दश मइ अऽ उन्नैस सए सत्तर ईसवी आओर एकैस जून एकैस जून दू हजार सात तीन जून दू हजार एकैस पाँच सितम्बर दू हजार तेइस से आओर छओ दिसम्बर दू हजार दू हजार छओ आओर छओ जनवरी दू हजार पाँच